हेलो सर नमस्कार सर सोहागपुर से बोल रहे हैं आपकी राज इलेक्ट्रॉनिक की दुकान सर तो सर मैं नया घर बनवाया है मुझे लाइट फिटिन्ग करवानी है जी तो आपका काम मैंने एक नम्बर सुना है क्या चार्ज है आपका सर सर कुछ ज़्यादा हो जाएगा देखिए काम लम्बा करवाना है तो कुछ कम कीजिए ना

सर समझना क्या वह तो पूरी ही फिटिन्ग करनी है आपको जी जी जी

अच्छा हाँ अच्छा अच्छा कितने लोग कर पाएँगे सिन्गल कर लोगे क्या हाँ तो मतलब जैसे बीस बाइ पन्द्रह का मकान बना है तो कितना मतलब खर्चा आएगा कितना कुछ लगेगा बता दे रहा हूँ ए बोलिए ओ के ओ के सर ठीक है मैं आपको बाद में बताऊँगा है ना सर ठीक बाय